इसकुलमे बाल बच्चा खेलाय लेल धूपय लेल दौड़ धूप करै छै कबड्डी खेलाइ छै तकर बाद ओ रहै छै कहै छै खेलबै कुदबै आ बैग लीड कॉपी किताब मिलै छै ओहिसँ मन खुश रहै छै बच्चा सभके खेलय धुपयके लिए आ मिलै छै कोन फूल पत्ती बनबै छै ओ खेलय कूदयमे रहै छै आ फूल पत्ती बनाए कऽ आ देखबै छै पढ़ाइ लिखाइमे देखै छै बहुत अथीसँ अच्छासँ दै छै करै छै राखने छै आ इसकुल सभमे बहुत सभसँ लीड कॉपी किताब सभचीज मिलै छै बाल बच्चाके मन खुश रहै छै ओहिमे पढ़य लिखयमे ज्ञानसँ मन अथीसँ रहै छै फूल पत्ती बन बनबै छै बुझबै छै बताबै छै कहै छै सिखबै छै ई फूल छियै ई अथी छियै अनार ई ओ नओ तरहके ढेरीके बात बताए दै छै मास्टरसभ बुझबै छै बुझिमे आबै छै बच्चा सभके ज्ञानमे तऽ बोलै छै तऽ खेलकूद करै छै कबड्डी ई ओ करै छै तकर बाद हउएह रहै छै ने तऽ ओ कहलकै मन खुश रहै छै ओकर हउएह भागै छै तऽ खेलकूद कबड्डी ओ करै छै वहाँ लीड कॉपी किताब सभचीज मिलै छै बैग मिलै छै ओहिसँ मन खुश बच्चा सभके होइ छै पढ़य लिखयमे तब दौड़ि कऽ आबै छै जाइ छै रोज दिना आ प्रतिक्रिया खायमे सुस्त रहै छै बोलयमे भुकयमे चलयमे फिरयमे खाइओ आरमे बहुत आगू चालू पुर्जा ज्ञान बुद्धि अकल दै छै जादासँ जादा मनके कहलक करलक आ कॉपी किताबके भेटै जे छै तऽ ओहिसँ खुश भए जाइ छै बच्चासभ बच्चासभ पढ़य लिखयमे बहुत आगू बढ़यमे रहै छै तऽ ओइसँ मास्टरो आर बुझयलक समझयलक जे बच्चा समझै छै तऽ ओकरा जतनसँ समझाबै छै बुझबै छै कहै छै से एना पढ़हो एना करहो ई एना हौ खेलकूद कबड्डी खेललक कोइ अथि करलक बैट बॉल खेललक कोइ गेन्द खेललक कोइ फुटबॉल खेललक इसकुल सभमे खेलेकूदमे बच्चासभ किछु पढ़य लिखयके बात एतय खेलकूदमे दै छै खेलकूदमे खेलकूदमे खेलै छै ओहिसँ ज्ञान किछु मन बहटारल रहै छै नहि तऽ पढ़य लिखयमे आओर रहै छै घरमे अथी करने तऽ ओहिसँ मन रञ्ज भए जाइ छै बच्चा सभके तऽ मन अथी भए जाइ छै कहलक हम जाइ छियै हे ई ओ ढेरीके नओ तेरह बतयलक तऽ खाना खर्चा दै छै तऽ ज्ञानेसँ तऽ पढ़य लिखयके ध्यानेसँ दै छै मास्टरो आरो समझो आबै छै बच्चा सभके जे समझै छै ओकरा जतनेसँ समझाबै छै फूल पत्ती बतबै छै बनायल छै देखबै छै कहै छै से ई फूल छियै ई अनार छियै ई बेदाना छियै इसभ लोक छियै ई ढेरिक चीज बनायल रहै छै बतबै छै बुझबै छै सिखबै छै पढ़बै छै तऽ ओ करै छै ज्ञानसँ अथी भए जाइ छै ने तऽ मन आर से कहलक हे ई करबहु ओ करबहु एना ओना ढेरिक बात बतयलक तऽ गारजियनो आरो जाइ छै गारजियन मारि कऽ भेजबै छै इसकुल बाल बच्चाकेँ जो इसकुल हेहर जेना घरपर करबिही इसकुल जेबही ज्ञान हेतौ अकल हेतौ एहि बीचे घरमे हेहर जेना करने घुरै छी भागल छी पढ़बै छी इसकुल जेबही मारि पीटि कऽ ब गारजियन भगबै छै बच्चा सभकेँ इसकुलमे ओतय जाइ छै तऽ अपन मास्टरकेँ बतबै छै कहै छै ओहिसँ हमर बच्चासभ भागै छै किएक तऽ कहलक अहाँसभ नहि कड़ैतिन करै छियै तब ने बच्चासभ भागैए आबैए तऽ हमरा हैआ बतबू हम कड़ैतिन करब पढ़ायब लिखायब ज्ञान अकल बतायब सभ चीजके सभ चीजके बुझायब समझायब करब राखब तब अपन छुट्टीके बेरमे छुट्टी देब ज्ञान देब जायत अपन लए कऽ कॉपी किताब मिलै छै तऽ ओहिसँ मन खुश रहै छै बच्चा सभके पढ़य लिखयके लिए आगू चलयके लिए ओ करलक खाना पीनामे सभकिछुमे रहै छै आगूमे आ कहै छै तकर बाद हउएह रहै छै ने ओ कहै छै ने से किएक चलि एलही आर यए तऽ कहलक चलि एलियै आब छुट्टी भए गेलै ओतय हाजरी बनयलक आओर भागल एहि लेल गारजियन बोलबो करै छै कि से किएक भागि एलही इसकुल आरसँ आँय नहि पढ़ाइ लिखाइ दैत रहौ तऽ हँ दैत रहै नहि हउएह अथी खेलकूद करलियै आ भागि एलियै कबड्डी खेलै छै फुटबॉल खेलै छै गेन्द खेलै छै ओहिमे से रहै छै तकर बाद हउएह खाय पियैमे रहै छै बनि जाइ छै तऽ हे खाना दिअ तऽ खाना खाय आरमे खाए लै छै फेर खेलकूदमे निकलि जाइ छै आ किलास लागै छै क्लासमे तब बैठबै छै तब जा कऽ छुट्टीके बेर होइ छै तीन बजे छुट्टी दै छै तऽ अपन आबै छै तब जाइ छै खाना पीना सभचीज बढ़िएँ रहै छै प्रतिक्रिया रहै छै उपरसँ इसकुल सभमे सभकिछुके सुविधा मिलै छै तऽ बच्चा सभके भेजै छै एहि खातिर से बच्चासभ अपन लागल रहतै ठीक रहतै हेहर जेना हेहरपना नहि करतै गाँव घरमे रहै छै भागै भगबै छै एन्नऽ ओन्नऽ नओ तेरह खयलक खेललक नहि टेरै छै नहि गुदानै छै किछु कहेँके लिए नहि रहै छै ओहि खातिर इसकुल देलकैए इसकुलमे सभ बच्चासभ सैँतायल रहतै बुझतै समझतै ज्ञान अयतै अकल अयतै सभ चीजके रहै छै क्षमता एह कटि गेलै